में सवेरे उट्ठनी होन्नी आं पैह्लें अपनी किचन गी साफ करनी होन्नी आं फिर में पैह्लें बच्चें वास्ते नाश्ता त्यार करनी होन्नी आं फिर उनें स्कूल भेजना स्कूल दे बाद च फिर में अपनी घर दी सफाई करन लगी पौन्नी होन्नी आं पैह्ले में